जे अखैन ड्रॉइंगके शुरुआते कयले छथिन हुनकरा लेल हमर सभके इएहे सुझाव हय कि ड्रॉइंगमे तऽ पहिला चीज एकगो होइ छै कि कोइ भी हम ड्रॉइंग करै छी तऽ एकाग्र होके हमर ध्यान एक मतलब एक जगहपर करके उ ड्रॉइंगके जकर हम चित्र बना रहल छी जकर हम तस्वीर बना रहल छी ओकरापर हमराके एकाग्र मन कए कऽ तब हमरा उ ड्रॉइंगके बनाबैके चाही आओर ओकर हुनरमे सुधार करैके लेल पहिले तऽ हमरा बहुत जादा अभ्यासके जरूरी हय बहुत जादा अभ्यास करबै तऽ बहुत जादा अच्छा पेन्टिंग बना पऽबै हम बहुत जादा अच्छा ड्रॉइंग बना पाइबे तऽ ओहिके लेल अब तऽ इन्टरनेटके जमाना है ओहिपर हम इन्टरनेटसँ सीखि सकै छी आओर नहि तऽ कोनो एहन गुरु होइतै जे मतलब ड्रॉइंगमे परिपूर्ण होइथिन हुनकासँ हम मार्गदर्शन लेबै कि केना केनी ड्रॉइंग हम बनेबै तऽ कितना बढ़िआँ नीखरिके औतै तऽ इएहे हमर सभके सुझाव है कि मतलब कोइ भी ड्रॉइंग कोइ भी चित्रकारी हम करै छी तऽ हमर सभके ध्यान एकाग्र होइके चाही ओहि कामके लैके कोइ भी काम करबै जाहि लेल मन हमर एकाग्र नहि रहतै तऽ उ काम हमरासँ ठीकसँ नहि हौते तऽ पहिले तऽ अपना मनके अपना चित्तके एक जगह करके आओर ओकरा करैके पड़ते ड्रॉइंग आओर बढ़िआँसँ बढ़िआँ ड्रॉइंग बढ़िआँसँ बढ़िआँ चित्र बनके औतै आओर सभ लोक पसन्द भी करथिन आओर हुनकरा एक गुरु एहन चुनैके पड़तै जे हुनकरा अच्छासँ मार्गदर्शन दैके हुनकरा एक अच्छा पेन्टर अच्छा ड्रॉइंगकार बना देथिन इएहे सभ हुनकरा मतलब कुछ सुधारथिन अपना अथिमे तऽ अच्छासँ अच्छा ड्रॉइंग बनतै